जॾहिं वधीक थधिकारु थी वेंदी आहे त असांजा पौधा बि थधि में सिकुड़जी वेंदा आहिनि त असांखे हुननि जी संभाल जे लाइ पौधनि खे जा त अहिड़ी जॻह ते रखणु घुर्जे जिते हुननि खे वधीक सर्दी न थिए माना खुले वातावरण में न रखी करे हुननि खे अंदरु कमरे में थोरो खणी छॾणो ऐं सुबुह जो हुननि खे थोरी उस में वरी ॾेखारिणो हिन सां छा थींदो तव्हांजा पौधा सुठा रहंदा ऐं सॼे सालु हुननि में बरक़त पन पता फलु फूलु सभु ईंदा रहंदा हुनजे अलावा तव्हां जेका ग्रीन पतनि जी चादर हूंदी आहे न ग्रीन कपिड़ो जंहिंखे साओ चइबो आहे उहे बि तव्हां हुनजे मथां लॻाए था सघो जय झूलेलाल